जोंनि गामियावथ' बेफोरबायदि बेराम जाबाथाय बेफोरबादि हस्पिटालाव लांनायबो जाया गोदोनि दिनावथ' आरो जोंनि बे खाथि खालायाव हस्पिटालबो गैयामोन नालाय जोङो अजाफोरनावनो लांनानै नायहैयोमोन हाग्रानि मुलि बानायनानैसो होयोमोन बेफोरबायदि गोबां मिथिंगानिफ्राय मोन्नाय फोरजोंनो बानायोमोन मुलिखौ आं बेफोरनि सोमोन्दैथ' बारा मिथिया दाबो जों बेफोरबादि रुलखौनो लानानै अजा फोरनावसो लांनाय जायो बांसिनानो थेवबो दानि मानसिफोरा बांसिन खाथि खालाफोराव हस्पिटाल दं नालाय बेफोरनाव लांनानै बांसिनानो नाहैयो आरो खायसे खायसेया अजानाव लाङो लांनानै मुलि हाबि जाबि हरो बेफोरबादि खालामनानै जोंनि बे बेरामखौ फाहामो लोगोसेनो उदै सानायफोर जाबाबो जोंना संप्रिम बिजौ माइबा माइबि मुलि मिथिंगानिफ्राय मोन्नाय फिथाइ सामथाइ बिलाइ बेफोरखौ बानायनानैनो जायो आरो हामोबो डाक्टार फोरनावबो लांलाया ओमफ्राय दाबो बे रुलखौ लानानैनो जोङो जोंनि बे खाथि खालायाव थानाय अजाफोरनाव लांनानै जोङो बे बेरामखौ फाहामनाय जायो